बाल बच्चाकेँ पोसलु बड़ा कठिनसँ बड़ बढ़िऑं केलहुॅं सब के अपन अपन लोग लड़का भए गेलै अपना बाल बच्चामे लागल रहै छै हमरा के पुछतै आ की सकै छी जेना तेना कहुना गुजर काटै छी बाल बच्चा सब अपन अपन बाल बच्चा देखै छै माय बाप माय बापके बुढ़ आदमीकेँ कोई नहि तैयार होइ छै की करबै जेना तेना चलै छियै करबै की सब अपना बाल बच्चाके देखलक अपना जे मिलैया तीन गुजर काटै छी की करबै इएह सब छै जे गुजर कहूना काटिऔ बाल बच्चा सब अपन हमरो बेटी भेलै तऽ माय बापके आइकाल्हिके युगमे नहि देखै लए चाहै छै जे केना देखबै की करबै नहि करबै बुढ़ आदमी छै जँ मांगि कऽ खा चाईंग कऽ खा बौआ जा ढौआ जा कतौ जाकऽ मरऽ खपऽ की मतलब छै सबसँ प्यारा बहु बेटी भए जाइ छै बाल बच्चा माय बापके जन्मदाताके केओ खोजे छै जल्दी नहि खोजै छै जा जतऽ जा जेना खा नहि खा एकर कोई व्यवस्था नहि छै